अपने यहाँ खेती बाड़ी में क्या आपका खेती सब हो गया

और लगा लगा कितने का लगाया है इस बार

इस बार तो अच्छा ख़ासा था रेट था अपने यहाँ मखाने का लगा सात सौ लगभग लगभग उपज भी अच्छा था लेकिन अपने यहाँ तो इस बार लगभग काफ़ी अच्छा रेट रहा सात सात हज़ार रुपये कुंटल कर के इस बार मखाने का रेट रहा अपने यहाँ और धान वग़ैरह धान धान वग़ैरह की कटाई हो चुकी कर लिए इस बार का पैदावार कैसा है धान वग़ैरह का अपने यहाँ कैसा रहा अच्छा चलो और गेंहू की अपने यहाँ तो बुआई वग़ैरह शुरू हो चुकी है अब हाँ हाँ हाँ तो आप ने करवा लिया और मसूर वग़ैरह कुछ किए है कि नहीं अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा उसमें उसमें उसमें उसमें वरमी कम्पोस्ट डाल के कीजिएगा फर्टिलाइज़र से बेहतर है वर्मी कम्पोस्ट वो अच्छा रहता है वही देना चाहिए और ये इस बार दलहन वग़ैरह में कुछ नहीं किए सरसों वग़ैरह

आप ने अपने यहाँ इस बार मौसम कैसा है

और इस बार अपने यहाँ मौसम जो है वो धान के फसल में भी अच्छा साथ दिया लोगों का बारिश बारिश बारिश भी बिल्कुल समय समय से होती रही है और इस बार और दूसरे वर्ष की अपेक्षा इस बार जो है उपज भी बेहतर रहा लोगों का धान का उपज बेहतर है अपने यहाँ बिकना शुरू हुआ है या नहीं धान किस भाव क्या रेट लगा रहा है पन्द्रह सोलह सौ क्विंटल चल रहा है धान का भाव भी पूरा अपने यहाँ टेक्स लेना शुरू किया है कि नहीं